औ सोर बुंदों बेसे गोबाव जाखो लोमनाया एह दिनैसो खोन्था हरबाय ना ओं ओमफ्राय मा रिलिफ आव थानांगोन नामा अ औ स्कुल आ एसे गोजौ बाहागोथ' ओं ओमफ्राय रावबो जेबो जायाखैसै ना लोमजानाय मानाय बुखार लांजानाय

न'खर बेसेसो दं साबेसेसो दं दा रिलिफ केम्प आव स्कुल आवहाय थानायफोरा सत्र' न'खर ना औ सोरबा प्रेगनेन्ट आइजोफोर दं नामा

ओमफ्राय बे उन्दै उन्दै गथ'फोरबो दं नामा एक बोसोर दुइ बोसोरनि अह ओमफ्राय बे स्कुल आवहाय खिग्रा हासुग्रा थिगैनो दंजोबो ना थोजासे दे दे होनबालाय आं थाबैनो मोनसे खुरहो हैग्रोनि ओमफ्राय फाइखाना गंनै गंनै हिन्जावफोरनि गंनै हौवाफोरनि गंनै बानायनानै हैनोसै लोगोसे दानो आङो डक्ट'र खौ थिनहरग्रोनोसै डक्ट'र नार्स ओमफ्राय फारमासिस्ट आं दानो थिनहरग्रोनसै नोंथांनि देहाखौ मोजाङै नायथोंसै लोगोसे जानाय आरो लोंनायखौबो आङो लांनो थिनगासिनो दङ दे होनबालाय नोंसोरो

है जागोन जागोन सिन्था खालामनो नाङा सिन्था खालायनो नाङा आङो गावनो थांगोन आं गावनो थांगोन नोङो डक्ट'र आ डक्ट'र फोरा थांग्रोथोंसै आंबो थांगोन ओमफ्राय नोङो खालि नोंसोरनि गामिनि गावबुराखौ दा रेडि थानो थिन्दो थाफानो लोगोसे ओं बि सि डि सि नि चेयारमेन फोरखौबो थाफैफानो थिन्दो सिन्था खालामनो नाङा दे दे जों हेफाजाब होगोन जोंनि खामानियानो नोंथांमोनखौ एबा रायजो राजाफोरखौ सहाय होखानाय सिन्था खालाम नाङा ओं दे दे गोजोनथों